हमर अरके पीढ़ीके बात करलो जाइ तऽ हमरा अरके पुराना पीढ़ी जे छै अगर देखल जाइ तऽ उ सबके एतना सुविधा नहि रहै जेतना अभी हमरा अरके छै ओकरा आनके जे छै बहुत सारा गरीबीके देखने एलौं छै आओर हमरा अनके अभी गरीबी देखै छियैपर उतना नहि देखै छियै भगवान कृपासँ हमरा अनके अभी खाना बहुत सुलभ तरीकासँ मिली जाइ छै पहिलको आदमी जे छै खाना बहुत दुर्लभ तरीकासँ मिलै रहै जेकि हमरा अनके अच्छा खुशीके बात छै कम मेहनत करै लए पड़ै छै पुराना पीढ़ीमे जादातर आदमी पढलो लिखलो ओते नहि रहै बहुत कम मिलै रहै आओर हमरा अनके ई अच्छा छै की पढ़ाइ भी मिलै छै आओर सरकारोके तरफसँ कुछ प्रोत्साहन भी मिलै छै पहिलेओके आदमीके प्रोत्साहन केकरा कहै छै जानबो नहि करै रहै ठीक ने तऽ हमरा अनके ई अच्छा सुलभ तरीका छै पढ़ैके लिए पहिले ओकरा आदमी जादा फैन्सी नहि रहै आओर हमरा अनके आब फैशन भी करै सकै छियै फैशन फैशनके भी दुनिआ आबि गेलौ छै ठीक